بچپن کی میری کئی ایسی یادیں ہیں جو آج بھی مجھے مائل کرتی ہے جیسے کہ میں اپنے نانی کے یہاں جاتا تھا جبھی بھی مجھے چھٹی ملتی تھی تو وہاں میری نانی جو ہے ایک بہت ہاں ایسے گاؤں میں رہتی تھی جہاں پہ اتنی ہریالی اتنا اتنے تالاب اتنے پانی کی جگہ رہتی تھی وہاں پہ ہم لوگ جا کر نہاتے تھے اور ہمارا اپنا بچپنا وہی گزرتا تھا بہت سے ایسے میموریس ہے جو میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں وہ خوشی کے جو ہم آج ہماری ہمارے بچوں کو نہیں دے سک رہے ہیں